न जी जी जी मां असांजे एक्चुअली घर में न कुझु महिमान आयल आहिनि त हू चाहिनि था की दिल्लीअ में जेतिरा ॿ धार्मिक स्थल आहिनि त हू ॾिसण था चाहिनि त तव्हां वटि छा छा ऑपशन्स आहिनि जीअं असां उन्हनि खे महिमाननि खे ॾेखारे सघूं जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ऐं हलिणो कीअं मतिलबु कीअं छा फैसिलिटी हूंदी आहे जीअं कीअं वञणो पवंदो

अच्छा अच्छा अच्छा हू शाम जो कवर थी वेंदा हे न जी जी जी जी ठीकु आहे चार्जिस वग़ैरह छा हूंदा आहिनि हुन जा अच्छा अच्छा अच्छा पूरे ॾींहं जा हुन में सभु शयूं कवर थी वेंदियूं हे न जी ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ मां चवां थी छंछरु आर्तवार में जो बि ॾींहुं असांखे सूट करे थो पा पोइ मां हुननि खां पुछी तव्हां खे कंफम थी कयां हे न ठीकु आहे महिरबानी हे न महिरबानी जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा